यह रेसपी के बारे में जानने के लिए मैं कुकिंग शो में संजय कपूर किचंस देखती हूँ और यूट्यूब पर मैं कुकिंग शुकिंग देखती हूँ संजीव कपूर किचंस मैं इसलिए देखती हूँ क्योंकि वैसे तो हमारे भारत देश के संजय संजीव कपूर जी हमारे भारत देश के सबसे बड़े शेफ़ हैं और वह उनकी जो रेसपी होती है वह मैं इसलिए देखती हूँ क्योंकि वह बहुत ही आसान होती है और जल्दी बनती है और यूट्यूब पर मैं कुकिंग शुकिंग इसलिए देखती हूँ क्योंकि वह जिस तरीके से नई रेसीपियाँ बताते हैं वह बहुत आसान होती है और जल्दी बनती है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यूट्यूब पर कुकिंग शुकिंग जो रेसपी नई रेसपी बताते हैं उसमें वह जो रेसपी बता रहे होते हैं उस समय पर वह उसकी हमें पोषक तत्व यह भी बताते हैं जिससे कि हमें पता पड़ता है कि हम जो रेसपी बना क्योंकि हम जो खाना बना रहे हैं उसमें कितने पोषक तत्व है